हेलो हांव वेदांत जोशी उलयतां म्हाका तुमचो नंबर उबरावयल्यान मेळिल्लो हांव न्ही सद्या आतां खोर्ले हांगा भितर सारस्वता कडेन आसा आनी म्हाका न्ही एक ओटो रिक्षा जाय आशिल्ली हांगा लागींच खंय आसल्यार म्हाका बरी पडटली म्हाका पणजे वचपाक जाय आशिल्ले भरण्या कडेन सो आतां तूं म्हाका हांगा ओटो खंय लागी मेळटली की हांवेन चलत बी खंय येवपाक जाये हांगा खंय स्टेंड लागीं आसा जाल्यार पूण जाता जाल्यार म्हाका रिक्षा हांगाच धाडूंक जाय आशिल्ली कित्याक म्हज्यान आनीक इतलें चलुंक जांवचेना कित्याक दनपारचो वेळ आसा न्ही